मै जि'यां के तुसें डिस्ट्रिक्ट दे बारे च गल्ल सनाचै जि'यां पैह्ला साढ़ा डिस्ट्रिक्ट आई गेआ उधमपुर उधमपुर इक अच्छा बड़ा गै अच्छा डिस्ट्रिक्ट ऐ होर प्रापर फैसलिटियां हैन नुहाड़े बिच्च होर इ'यां अगर अस दुए डिस्ट्रिक्ट दी गल्ल करचै साढ़ी डिस्ट्रिक्ट रेआसी ऐ इ'यां गै त्रीआ डिस्ट्रिक्ट साढ़ा भद्रवाह् ऐ होर चौथा डिस्ट्रिक्ट रामबन बी ऐ रामबन इयां इक बैकवर्ड लाका ऐ बट फ्ही बी फ्ही वी फैसलिटियां हैन नुहाड़े बिच्च होर पंजमा आई गेआ साम्बा साम्बा आई गेआ जि'यां